میرے پاس جو موٹر سائیکل ہے اس کی دیکھ بھال جو میں کرتا ہوں بہت طریقے سے کرتا ہوں بائک کو روز دھونے میں مجھے آدھے سے ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے بائک کو دھونا صاف کرنا یہ ایک روز کا میرا کام ہے جس سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری بائک بھی نئی دکھتی ہے بائک کو صاف کرنے کے لیے میں ایک آئل کا استعمال کرتا ہوں جس کے ذریعے وہ بائک صاف ہوتی ہے اور اس کی شائننگ بڑھ جاتی ہے بائک کی شائنگ بڑھنے سے اچھا لگتا ہے دوسرا جو کوئی دیکھتا ہے تو اسے بھی اچھا لگتا ہے بائک کو میں ہر مہینہ سروس کراتا ہوں جس سے بائک چلانے میں آسانی ہوتی ہے بائک کو ایسا ٹائم چلانا جس سے تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے وہ ٹائم گرمیوں میں ہوتا ہے جس میں آدمی کو پریشانی ہو سکتی ہے دھوپ میں بائک چلانے میں لمبے روٹ پر جانے میں تو اس لیے بائک کا جو میں مانتا ہوں وہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے جو ہمیں تھکاوٹ کر سکتا ہے لمبے راستے پر چوکس ہونے کے لیے میں ہیلمیٹ کا انتظام کرتا ہوں استعمال کرتا ہوں جو ہماری سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور جو ہم لمبے روٹ پر جاتے ہیں تو بائک کے کاغذات ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ وغیرہ ساتھ رکھ کر چلتا ہوں جس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے اور ہمارے دیش کے نیم رول ان کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں بائک چلانا ایک بہت بڑی بات ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بائک کوئی نہیں چلا سکتا ہے یا کوئی چلا سکتا ہے بائک کے ذریعے ہمیں لمبے راستوں کو آسان کرنا ہوتا ہے جس سے ہمیں جلدی پہنچ سکتے ہیں ہم وہاں سے

ایک لوکل سٹی یا لوکل جگہ کے لیے بھی بہت اچھی رہتی ہے جس سے ہم اپنے کام کو جلدی جلدی نمٹا سکتے ہیں بہت سی بار ایسا ہوتا ہے میں اپنی بائک سے اپنے دوستوں کے ساتھ بائک ریسنگ بھی کرتا ہوں لیکن بائک ریسنگ کرنے کے لیے میں کبھی روڈ یا لوکل سٹی میں نہیں چلاتا جس کو میں کرنے کے لیے ایک گراؤنڈ میں جاتا ہوں جس میں ان کی ساتھ یا اپنے دوست کے ساتھ بائک ریسنگ کرتا ہوں جس سے بائک چلانے میں اور اچھا تجربہ ہوتا ہے